अ फूड इंस्पेक्टर बोल रहे हैं मैंने स्वीगी कंपनी से आपका कुछ अ खाने के लिए मंगाया था तो उसमें खाने में मेरे को कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुई है उस खाने में तो क्या है खाने में से थोड़ा ऐसा महसूस हो रहा है कि ये बाहर से खराब हो चुका खाना है बासी खाना है जी जी जी मैने अभी साढ़े सात के करीबन मंगाया था और अपने नंबर से ही मैंने डायल किया था उसमें जैसे पा जी खाने में मेरा पाव भाजी था और एक डोसा का मैंने ऑडर दिया था जी तो मैं इसके खिलाफ है ना शिकायत करना चाहता हूँ ये तो अभी छोटी सी चीज है बाई चांस यदि कोई और भी इसमें अगर खराबी आ जाए और फूड प्वाइजन हो जाए तो परिवार को पूरा हो जाए उसका कैसे अ काम चलेगा अगर कोई मानो चेक ना करें मानो क्षति हो जाए नुकसान हो जाए तो उसके कभी तो भरपाई कभी हो ही नहीं सकती हाँ तो में इसी नंबर से आपको हाँ तो आप जो नंबर कंप्लेंट का दे रहे हैं वो नंबर मेरे को दीजिए जिस पर मैं कंप्लेंट कर सकूं बहुत बहुत धन्यवाद